जय झूलेलाल मां मुंहिंजो हिकु भाउ आहे उन खे बिजनेस खे अॻियां वधाइणो हुयो त मां हुन खे सुझाव ॾिनो त यूट्यूब चैनल यूस कर हुन सां तुंहिंजा बिजनेस अॻियां वधंदई यूट्यूब सां जाम हुन खे फ़ाइदो पियो यूट्यूब में उन जाम बिज धंधो अॻियां वधाई यूट्यूब सां उन एडवर्टाइज़मैंट कयाईं यूट्यूब जाम तमामु ज़रूरी थी वियो आहे हींअर मां असां सुबुह जो उथण सां ई यूट्यूब मां भॼन ॿुधंदा आहियूं पाण खे कुझु रेसिपी ॾिसिणी हुजे त यूट्यूब में अची वेंदी आहे यूट्यूब हिन ज़माने जे अस अनुसार तमामु ज़रूरी थी वियो आहे यूट्यूब यूस करण सां जाम शयूं फ़ाइदेमंद जूं मिलंदियूं आहिनि पाण खे कुझु सम्झि में न ईंदो आहे त पाण यूट्यूब तां ॾिसी सघंदा आहियूं यूट्यूब हिन ज़माने में घ तमामु ज़रूरी थी वियो आहे मुंहिंजे भाउ खे मां धंधो वधाइण लाइ यूट्यूब चयोमांसि त उन अॻियां धंधो वधायईं यूट्यूब में जाम साड़ियुनि जा फ़ोटो विधाईं हुन उन जे फ़ोटो विझण सां तमामु सुठो उन जो धंधो चालू थी वियो हू यूट्यूब चैनल सां जाम ख़ुशि थी वियो यूट्यूब मां हुन जो धंधो घणो ई अॻियां वधी वियो हिन ज़माने जे अनुसार यूट्यूब ज़रूरी आहे